تاریخ میں ایک ایسی رسم تھی جسے ستی پرتھا کہا جاتا تھا سماجی کار کارکنوں نے اسے ختم کر دیا تھا اور اسی طریقے سے ذات پات کی بنیادی بنیاد پر امتیازی سلوک کیا جاتا تھا کہ نچلی کاسٹ ہے اور یہ اوپری کاسٹ کا ہے تو اس طرح سے برتاؤ کیا جاتا تھا نچلے والے کو زیادہ دبایا جاتا تھا اوپر والے کو عزت دی جاتی تھی اسی طریقے سے خواتین کی تعلیم کی طرح خواتین کو تعلیم نہیں دی جاتی تھی اور انھیں گھروں میں بٹھایا رکھا جاتا تھا کہ ان کو تعلیم لڑکیوں کو تعلیم نہیں دی جاٮٔے گی نسل پرستی بھی کرتے تھے اور لڑ اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی کہ اور اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ قتل کر دیا جاتا تھا اور لڑکا اگر پیدا ہوتا تھا تو اسے بچا لیا جاتا تھا اس طریقے سے بہت سارے رسم و رواج تھے جسے ختم کر دیا گیا اور اب اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے